हमरो गाँवमे जे बुढ़बानी छै ने मने तास खेलै छै एक दूगो मतलब चारि ग्रुपोमे बनाइ रखै हय एगोमे मन्दिर तन्दिर जाइ हय तऽ केन्नो जाइ हय एकरो बाद पूरा तास खेलै हय चारि चारि बुढ़बा मिलै हय पूरा तास खेलै हय आरो तासे आरो कि एकरा अलावा कोइ खेल नहि हय आरो कोनो खेल खेलै हाँ तासेमे बहुत प्रकारोके खेल आबै हय पता नइ हमर ओतऽ ने टी ट्वेन्टी ट्वेन्टी आरो कोनो तास बाबन पत्तीवला तऽ वही ने खेलै हय मतलब दिवाली दिन तऽ आरो पूरा मतलब सभे दस लाख पचास लाख आय नी सट्टा लगा कऽ खेलै हय मतलब पता नहि ओतेसँ सबटा कहाँ पैसा तैसा कहाँ बुरा दै हय इसीलिये बुढ़बानी मतलब पूरा खेलै हय आर ओकरा बाद कोइ जीतै हय कोइ हारे हय आरो मतलब हमरा गााँवमे बगलोमे हमर छोटका ददा बड़का ददा मतलब एकरामे की होइ हय कि झगड़ा ददानीमे होतै मतलब तासे खेलै ओते झगड़ा रहैए तास खेलै ओतै एक दोसरा रऽ पूरा झगड़ा होइ पूरा झगड़ा हो जाइ आओर राति भरि तास खेललौ हेतै एक घण्टामे सब बच्चा बोलऽ ओहो हँसऽ लगै हय पते नहि चललै ओ गेममे झगड़ा कथिके रहै मतलब ढ़ेरी अपनेसँ मिली कऽ पूरा झगड़ा करै पूरा झगड़ा करै तास खेलै ओते आरो ओकरोमे देरी मतलब ट्वेन्टी ट्वेन्टी आबै तऽ ओकरोमे तीन पत्ती गेम आबै हय मतलब सभे तास जे खेलै हय नी तऽ सभ ने अपने अपने अपना अपना स्टाइलमे खेलतै रहै कोइ मतलब तास आरो बूढ़ा लोग तऽ ने जा हमरो गाँवमे तऽ जादा तासे खेलै हय आरो पता नहि बूढ़ा लोग कोन कोन तास खेलै हय बूढ़ा लोग लेकिन हमरो गाँवमे बुजुर्ग सनी जे छै एक दूगो मतलब पूरा टैलेन्टेड छै मने तासो खेलै आओर मतलब बच्चोनी पढ़ाइ हय मतलब दोनो काम करि लिऽ तास सनी ओतऽ ओतऽ मतलब खेलतौ नइ एक दूगो आओर एको एको खेलै तऽ पूरा खेलै हय आरो कुछ नहि बस तास आरो टी ट्वेन्टी ट्वेन्टी मतलब तासेमे कोन कोन गेम आबै हय नी तऽ ओ खेलते खेलते रहै मगर खाली बगलोमे बैठी कऽ देखै छै तऽ पूरा मतलब अऽ एगो बू एगो आदमी पूरा कऽ जीत बोलै हय तऽ दोसर आदमी पूरा शान्त रहै हय तोभी मन करिले अऽ तु अभी बच्चानी होइ ले लेकिन आबऽ तऽ हम बुढ़बोनी देखै छियै मतलब बुजुर्गोनी देखै छियै एनी एन्नी होते रहै आरो तऽ हमरो गाँवमे तऽ बगलोमे दादा आरो बड़का दादा मतलब सभे मिली कऽ अचानक तास खेलै